हँ हेलो कहथुन आर सब ठीक छनि हँ सब बड़ा बढ़िआँ छै कहथुन गाय माल आर केना छनि ओ हमरो हमर माल अभी ठीक छनि भगवानके इक्षा से खुब बढ़िआँ से काज ताल खुब बढ़िआँ से करैत छथि गाय जे बच्चा दै छै तऽ सबसँ पहिले ओकरा मुहमे अङुरी देल जाइत छै मुहसँ अङुरी निकालिकऽ ओकर जतेक बिरिआज होयत छै य सब निकालैके पड़ैत छै मुहमे अङुरी धऽ कऽ ओहिके बाद ओकर चारू पैरके यऽ नाखुनके खोटैके पड़ैत छै ओकर नाखुन आहाँ खोँटि देबै तकर बाद बढ़िआँ से कण्ठके ओकर जतेक गन्दगी होयत छै से निकालि देबै दश मिनटके बाद ओकर पैर मोड़ि देबै तकर बाद भैंसीके आगूमे धऽ देबै जब भैंसी पूरा कान ओ हल्का कान जब अहाँकऽ पाड़ी बच्चा होत तब जहिना गायके बच्चा भेल अगर ओ भेल तब गायकेँ बच्चाके नहि कटाइ छै जेना अहाँके गायके भैंसके बच्चा भेल भैंसके बच्चा तब अहाँ काटि सकलियै हूँ जब ओकरा काटिके आ अथीके हए के बढ़िआँ से ओकरा दुनू माल के चाटए लै दऽ देबै दश मिनट खूब चाटि लेलक तब मायके बच्चाकेँ दुन्नूके धोयकेँ गदरी गड़ाय छै तऽ गदरी गड़ा गेल गदरीक मतलब दूध गाड़ैत छै बच्चाके पिआओल जाइत छै आ ओ दूध लऽ कऽ अहाँ गोबरके ढेरी पर फेकबै ओन्ने ओन्ने नहि फेकबनि भुइआँ बाबाके नाम पर दूध कखनो फेका जाइत छै दोसरका दिन दु चारि दिन जतेक दूध होयत अहाँ ढेरिए पर फेकबै पहिला दिनके जहन गदरी गाड़ि दिऔ तऽ ढेरी पर फेका जाइत छै दोसरका दिन अहाँ पानि बला दुहिके ओहिमे दिऔ आदि दिऔ गुड़ दिऔ जगरैल दिऔ जमाइन दिऔ ई सब देबै हरदि दिऔ ओहिसँ मालके देहमे राहत होइत छै ई सब जब राहत होइत छै ओ सब देबै तऽ दर्द ओकर मालके माने जेना बच्चा होयमे कतेक कष्ट होइत छै जेना बुझैत होबै ने जतेक दर्द होइत छै ओकर सब कष्ट दर्द ओ सब देलासँ दर्दो घीचैत छै जीरा देला से दूधके धार बढ़िआँ होयत छै माल अहाँके घास नहि खेलक तऽ अहाँ सोचि लिऔ किएक नहि खेलकै ओ पाज किएक नहि करैत छै ओकर कान छू कऽ देख सकलियै हन ठण्ढा कान भऽ गेल तऽ सोचि लिऔ माल नीक नहि छै ओ बीमार छै कान हरदम मालके रहैकेँ चाही गरम मालके कान गर्म रहैके चाही मालके हरदम खाना किएक नहि खाइत छै घास आरमे एतेक देखलियै एतेक दिन खायके चाही नादिमे किछु गन्दा चीज नहि रहैके चाही ओकर धोय धायके पवित्र करि दैके चाही धोअल करू मांँजल करू जब गाभिन हए तऽ दिनमे तीन बेर भैंस भैंस हए तऽ तीन बेर चारि बेर धोबू पानीमे रखू ठण्ढामे रखू सुरक्षित रखू अपने ओहिमे माल नीक रहैत छै भैओ गेल हँ नहि ओहे हँ हँ हँ हँ ठीके बात छै हँ हँ ठीके अइ हँ सब बड़ा बढ़िआँ खाय हए